बागवानीमे खुरपी उरपी लागे छै खुरपी लागे छै जादा अगर घास हो जाइ हय हँसुआ अँसुआ यूज करै छियै अगर कोइ वृक्ष रोपैके छै तऽ कोदारीसँ खोनै छियै कोदारी लगे हय आओर खेत उत तामेके पड़ै हय वृक्ष लगाबेके लेल तऽ लगबै छियै ओइमे कोइ कमी नहि छै खुरपी उरपी यूज करै छियै हँसुआ यूज करै छियै कोदारीसँ खुनिके उसमे वृक्ष लगबै छियै ओइमे कोइ कमी नहि छै आओर कुछके पेड़ छै कोदालीसँ खोनिके सब कुछके तब बहुत अच्छासँ लगबै छियै जादातर खेतमे अगर जादा अगर जङ्गल हो जाइ छै तऽ हँसुआसँ ओकरा कटै छियै अगर खेतमे अगर दूबी छै अगर कोइ वृक्ष रोपैके छै तऽ ओकरा खुरपीसँ छीलै छियै कोदारीसँ तमै छियै तब लगबै छियै ओइमे कोइ कमी नहि छै सब किछु करैके पड़ै छै पहिले हम तऽ खुरपी यूज करै छियै दूबी छिलै छियै तब कोदाली लै छियै तब ओकरा हल करै छियै तब वृक्ष लगबै छियै तब ओकरा वृक्ष लगबै छियै